हैलो मेरी बात बिल से हो रही है हाँ हाँ तो मैंने ये बोलना है कि दीपावली आने वाली है तो अगले महीने बारह तारीख़ को हाँ तो हम को पुताई करवानी है घर में हाँ तो आप ये बता दीजिए कि एक दिन का कितना लेते हैं भैया हाँ एक दिन का कितना चार्ज रहता है आपका यदि हम ठेका देंगे पूरे घर का तो कितने मे ले लेंगे आप एक बार घर आ जाते देखने रोयेल रोयेल रो रोयेल पेंट करवाना है और बाहर के हॉल मे प्लास्टिक पेंट करवाना है पाइप फ़्लो हो रहे हैं जी तो आप एक बार हमारे घर पर विज़िट करने आ जाइए देख लीजिए हम को भैया कलर चेंज करवाना हैं तो एक बार आप आ के बता दीजिएगा जैसे कि आपका एक्सपीरिएन्स ज़्यादा रहता है कि किस प्रकार के घर किस प्रकार का कलर अच्छा लगेगा और मुझे किसी का कहीं कहीं कमरों में जो दिवरें हैं उन पर डिजाइन भी करवाना है हाँ हाँ सैम्पल भी ले कर आ ले कर आइएगा सैम्पल जैसे नेचुरल नेचर शो हो जैसे जिसमें जैसे मोर का ले आइएगा आप ठीक है मोर का ले आइएगा मटकी हाँ हाँ ऐसे ही हाँ हाँ चलेगा हाँ हाँ

कल आ जाइएगा कल कल आ जाइएगा शाम को और हाँ आ जाइएगा कल शाम को आप ठीक है मैं आपको एड्रेस मेल भी करती हूँ ठीक है ठीक है और कमल का फूल भी ले आना